जयपुर जिले में लोकप्रिय सामग्री परंपारिक से बनाई जाती है जैसे कि हमारा दाल बाटी चूरमा है जैसे मोटा आटा लेकर के उसके अंदर मूंग डालते घी का और फिर बड़े परात के अंदर उस आटे को गुंद कर के गोल गोल बाटीयाँ बनाई जाती हैं और फिर उन्हें आग के ऊपर रख करके सेकी जाती हैं और फिर वो जब लाल लाल हो जाती हैं तो उन्हें आग से निकाल कर परात में रखते हैं और उसको फिर घी के अंदर डाल कर के और फिर उसको इमामदस्ते में कूट करके तैयार किया जाता है चूरमा और बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी भगोने के अंदर दाल बनाई जाती है और फिर उसे परोसा जाता है ठीक और उसके बाद में हम लोग खाना खाने जाते हैं तो हम बड़े बड़े होटल में जाते हैं जैसे रामबाग पैलेस है जयमहल पैलेस है इसमे हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं सांस्कृति के रूप में